जे होइ छै चालीसमा होइ छै तकरा पर तजिआ उठै छै ई सभ शुरुएसँ एक शुरूआती परम्परा भेलैए तै

बिहारकेँ संस्कृतिमे जे छै धर्मसँ बेसी परम्पराकेँ ही महत्व छै